हैलो आं मिली जाह्ग बड़े फोन आए दे बड़े आए दे न हून आईटेल होइया रेडमी रियलमी ओप्पो वीवो केह्ड़ा चाहिदा तुसें सनाओ आं इक्क फोन आए दा ऐ नमां रियलमी ऐ शैल लुक ऐ ओह्दी ते कैमरे शैल स्टोरेज़ बी शैल ऐ सिमां बी पेई जंदियां हैंग बी नेईं करदा इन्ना मतलब शैल खाना दिक्खने ई फोटो भेजनी ते बड़ा रश होई जंदा बड़ा हट्टिया ते तुस आपूं गै औना पौना दुकानै र ते कन्नै दिक्खी लैयो ते कन्नै चलाइयै दिक्खी लैयो ते लेई लैयो शैल लग्गग दुकान एड्रेस यूनिवर्सिटी दे कोल सूल ऐ दुकान फोनै आह्ली हट्टी सनाई ओड़ना उनें अं आओ भी तुस कल्ल आं लेई देगा तुसें ई फोन हट्टी साढ़ी अट्ठ बजे कोला दस्स बजे धोड़ी खु'ल्ली रौहंदी ठीक ऐ भी आई जायो